میرا خیال سے اسکولوں میں زیادہ پیشے وارانہ تعلیم پر زیادہ زور نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو اسکول کی تعلیم ہیں وہ بیس ہماری مضبوط کرتی ہے لیکن اسکول کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ بہت سارے کورسیز رہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں آرکیٹیکٹ ہیں سول انجینئرنگ ہے میکینکل انجینئر ہے فائن آرٹس ہے اس پر اس کے بعد ہم زور دے سکتے ہیں کیوں میرا خیال سے اسکول کا میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں پیشے وارانہ جو تعلیم ہے اس پر زور دینا میرے خیال سے زیادہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ جو اسکول کی جو تعلیم ہماری بنیاد مضبوط کرتی ہے آفٹر ٹویل کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اس پیشے وارانہ تعلیم پر فوکس کر سکتے ہیں ہمیں کون سی پھیلڈ میں جانا ہے کون سی چیز ہمیں کورس میں جانا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کون سا کورس ہمارے لیے مختلف رہ سکتا ہے کون سا کورس ہمیں کیا کہتے ہیں ہمارے کیریئر میں آگے مدد کرنے میں ٹائم ہو سکتا ہے اس بات پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسکول کے اندر پیشے وارانہ تعلیم پر زیادہ زور نہیں دیا جانا چاہیے